सानू पढ़ने दा बी बड़ा मज़ा आया ते बड़ी शैल लग्गी ऐ अस पढ़ियां एह् बुक्कां ते सानू ते बड़ा मज़ा आया बड़े अच्छे तरीके दे उ'नें सानू समझाया कुछ ते बस इ'न्नी गै सुनाई सकनां